ماہی گیری کے لیے اور ماہی گیری کے دوران مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں اور ہمارا یہ کام بہت اچھی طرح سے مکمل ہو جائے یہ طریقہ ماحول پانی کے قسمیں مچھلی کی نوعیت اور مچھلی پکڑنے والے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں مچھلی بہت پکڑی جاتی ہے اور مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ہمارا علاقہ مچھلی کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک سیلابی علاقہ ہے اور وہاں بہت اچھی طرح سے مچھلی پہلے سے آتے ہیں اور رک جاتے ہیں جہاں گڈھا ہوتا ہے وہاں مچھلی رک کے رہتے ہیں اور اس میں ہم لوگ جھانک ڈالتے ہیں سیلاب کی وجہ سے گڈھا ہوتا ہے تو وہاں پہ مچھلی پکڑنے کے لیے اس میں مشین لگا کر کے سکھاتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے خود کل مچھلی پکڑا اور خود مچھلی پکڑ پکڑ کر کے جمع کیے کم سے کم اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیس پچیس کلو مچھلی ہم پکڑے اور سیلابی کے وجہ سے جو مچھلی آتے ہیں وہ گڈھے میں رک جاتے ہیں اور اس کو ہم جال سے پکڑتے ہیں کبھی ہاتھ سے پکڑتے ہیں کبھی اور کسی چیز سے پکڑتے ہیں ہمارے پاس خود میرے پاس ایسے ایسے جال ہے جو بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے الگ جال اور چھوٹی مچھلی پکڑنے کے لیے الگ جال اور اس سے بھی چھوٹی پکڑنے کے لیے الگ جال اور اس سے بھی نہیں ہوتا تو ہم لوگ باندھ لگاتے ہیں اور جس کو بانس کے کاٹ کر کے چھوٹے چھوٹے بنا کر کے اس کو اس میں لگا دیتے ہیں تاکہ مچھلی رکے اور اس کو جال پھینک کر کے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے مچھلی پکڑنے کا طریقہ ہے